हमारे मनपसंद हिंदी शब्द है कि जैसे कि स्वागतम् इस पर हमारे बहुत बहुत अच्छे ही वल्ड है कि स्वागतम् स्वतंत्र यह भी अच्छा बनता है स्वतंत्र राष्टीय यह भी अच्छा स्पष्ट यह भी अच्छा कितना अच्छा है हिंदी शब्द हमारा कि हमको अच्छा लगता है यह सब सुनने में हिंदी शब्द में कि और सब यह हिंदी में कि यह हिंदी में अनुवाद आग हिंदी में अनुवाद यह सब और का संस्कृत यह सब सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमको हिंदी पर हिंदी में हमको हिंदी में बहु रुचि है यह सब स्वतंत्र स्वागतम् वेलकम यह सब स हिंदी में इतना अच्छा लगता है कि देखष्ट दृष्टि दृष्टि स्पष्ट